हैलो तुस आं जी तुस कुत्थां बोल्ला दे ओह् जेह्के अग्ग स्हालदे आं साढ़ी कहाड़ियै लग्गी दी अग्ग ते ओह् अग्ग स्हालने आह्ले आओ इत्थें जल्दी पुज्जो एह् कुन्नेआं देव हुंदे आं कुसै लाई होनी घाड़ियै लाई अग्ग अ अ अ